हिकु बार असांजे सोसाएटी में हिकिड़ो स्टेज शो प्रोग्राम थियो जंहिं में मांखे बि शिरकत करण जो मौक़ो मिलियो हुन में मांखे स्टेज ते पेहिंजे मनपसंद हीरोइन जेका बि हुजे त चयो वयो कि जेका मांजी मनपसंद अदाकारा हुजे हुन हुनजे हिसाब सां लटा ऐं वॻो सिबाए करे मांखे पाए करे वञिणो हुओ सजी करे त मां पंहिंजी जेका पंहिंजी टेलर आहे जेका लटा सिबंदी आहे जेका मां सिबाईंदी आहियां हुन वटि वियमि और हुनखे ॿुधायोमांसि कि भाई मूंखे हीअं हीअं पंहिंजो ठाहिणो आहे वॻो हीअं मांखे पाइणो आहे अहिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम आहे जंहिं में मांखे शिरकत करिणी आहे त हुन मांखे वॻो हूबहू जीअं मां चयोमांसि बिल्कुलु उअंई ठाहे करे ॾिन ई और वॻो पाए करे इलाही जचे पियो उहो वॻो मांजे मथां और मां स्टेज शो कयो स्टेज शो प्रोग्राम कयो उते सभु ॼणा मांखे शाबासी ॾियनि पिया कि तूं इलाही सुठो पंहिंजो वॻो ठावायो अथेई और तूं तुंहिंजे मथां जचई थो अवलखैर मांखे अवल प्राइज़ बि मिलियो हुन प्रोग्राम में और जंहिं खे ॾिसी करे मां मांजा सभु घर वारा और ॿार सभु इलाही ख़ुशि थिया और सभु तारीफ़ करनि पिया